फार्म जानानै गैया जायो एबफा गिदिर फार्म खालामनानै फासहाजार सो दङ आंथ' मासेयाव एकस'थाखानि हरगासिनो औ खमाय जानाय नङा बे भिटामिन नि खोथा दं आदारनि खोथा दं जोथोननि खोथा दङ आं बिदिनो हरगासिनो हा औ दामालाय आं बेबायदिनो एकस' थाखानि हरखायो बोरै खमाय नांगौ आदारनि खोथा दं भिटामिननि खोथा दं माबा जोथोननि खोथा दं हा बे नोबबै थाखायावनो लायदोब्रा नोङो मोनोब्ला हा ओम आंथ' एकस'थाखानि हरगासिनो दङ अबावबा खम मोनोब्ला लायदो आं हाथारनाय नङा हरनो एकस' थाखानि खम हरनाय नङा आं फसाया नोंनि लांनानै आदार होनायखौलाय आंलाय माथो मिनथि रोंगौ ओमफ्राय माब्ला लायगोन गामोन मा थारिख लाय ओ गामोन लायमारसै लायाब्ला खिन्थु दस्राफ्राबो कास्ट'मारा सौफैगासिनो दं हरथावा माथावा जागोन लायथारनांगोन आरो लायाब्ला बे हरथावा माथावा दस्राफ्रा कास्ट'मारा हेबोब्ला जारला जागोन ना लायथारगोन थ' थायसेबो खम गैया लै

जाबाय एक फैसाबो खम गैया एक फैसाबो खम गैया

ओमफ्राय मा मनायाव लाबोगोन ना बस्थायाव लाबोगोन नोंलाय ए दे ख'आव नङाब्ला बस्थायाव सोजानाय नङालै दाउआ औ औ दे औ दे ओम औ बिदिनो बेफारिफ्रा बेफारि ना अबावथो हैगोन नोंलाय

ख'आ थाखागोन ना बेफारिफोरनावलाय ओं दे दोनदो दे